सारे कोला पैह्ले ते में इक ग्रांऽ दी कुड़ी आं ते ग्रांऽ बिच मतलब अहें बड़े सारे साढ़े दादू दादी अग्गें उं'दे बी दादू साढ़े पड़दादू पड़दादी जो बी होंदे ते ओह् उ'त्थें अहे्ं मतलब ग्रांऽ बिच बड़े साढ़े ऐसे तरीके होंदे क्योंकि जेह्ड़े पैह्ले लोक पैह्ले दे जेह्ड़े लोक न परानें परानें जि'यां साढ़े दादी दादू होइये अग्गें उं'दे उं'दे बी अगर दादी दादू हैन ते ओह् असें ई बड़े सारे तरीके सनांदे कि अहें इ'यां नेईं इ'यां करना चाहि्दा मतलब जेह्ड़े पैह्ले पैह्ले लोक होंदे हे पैह्ले पैह्ले जेह्ड़े डॉक्टर अज्जकल ते दवाइयां बगैरा चला दियां पैह्ले एह् सब कुछ नेईं होंदा हा ते उ'ऐ दिक्खेआ जाये ते जेह्ड़े परानें परानें बंदे होंदे हे ओह् अपने तरीके लाई लाइयै ते मतलब दवाइयां बगैरा बनांदे हे हून जि'यां तुस अहें ई पुच्छा दे कि मतलब हून अहें ई गोड्डे गाड्डे दर्दां होन ते अहें केह् करना हून मतलब जि'यां हून साढ़े मेरे साढ़े ई ग्रांऽ च इक दादू न साढ़े दादू गै लगदे न ते ओह् अगर मतलब इ'यां गोड्डे गाड्डे टली दे होन ते मतलब चाढ़ी चूढ़ी लैंदे न तेल लांदे ते ओह् सनांदे अहें गी कि मतलब मिट्ठा मिट्ठा मिट्ठा तेल लाना ते जेह्ड़ा कौड़ा ते ओह्दे कन्नै बड़ा सारा फर्क होंदा ओह्दे च ऐसी कोई जड़ी बूटियां पेदियां होंदियां ते ऐसे ऐसे तेल बनाये दे होंदे ते ओह् लाने चाहिदे अहें ओह्दे मतलब दादी दादू सनांदे इ'यां इ'यां तुसें गी सनानी आं कि मेरी जेह्ड़ी मम्मा ऐ ते ओह् बचपन तूं मतलब स्टार्टिंग कोला जेल्लै उ'न्दा इ'त्थें ब्याह् होया ते ओह् बड़ा मतलब बड़ा अच्छा ऐ ते कि'न्ने कम्म काज करदे हे ते मतलब अच्छे न पूरा कम्म करी करियै करना शैल पूरा ते उ'नें ई हून न जि'यां ओह् थोह्ड़ा उम्र बी निं ऐ इ'न्नी पर उ'नें हून उ'नें ई गोड्डें दर्दां न बाहियें दर्दां न उ'नें ई कमर दर्द ऐ डिस्क डिस्क बनी दी ते ते अहें मतलब पूरा पैह्लें उ'नें मिट्ठा तेल लाई लाई कोई उ'नें गी कोई फर्क निं पेआ फिर ओह् डॉक्टर ते बी कोई अहें कोई डॉक्टर निं छड्डेआ कि जेह्ड़ा ऐसा मतलब ओह् बी जिस डॉक्टर कोल अस गेदे नी होगे बड्डे कोला बड्डे डॉक्टर कोल गे अस गे

ते उ'यां उ'त्थें मतलब ऐहा ओह् कोई तेल दिंदे न मालिश करने आस्तै ते ओह् कोई पीरें दी जगह् दी उ'नें अहें ई दस्सेआ उ'त्थें जाओ उ'त्थें तुसें ई फर्क फिर अस मतलब मेरे मम्मी भापा न जेह्ड़े ओह् उ'त्थें गे उ'नें उ'त्थुआं तेल आह्नेआ ते तेल कोई मतलब एह्दे बिच केह्ड़ी जड़ी बूटियां पेदियां होंदियां ते मतलब इ'न्ना अच्छा ऐ ना देसी पता निं केह्दा तेल ऐ ओह् पीरें दी जगह् दा तेल ऐ ओह् ते ओह् उद्धर शक्ति ऐ उ'न्दे हत्थें दी कोई बख्श बी होगी ते ओह् तेल अहे्ं लाया ते मतलब मेरी मम्मी दा जदूं दा जंदू दा अस तेल लाने न ना ते मेरी मम्मी जेह्ड़ी मतलब कमर दर्द ही ओह् ठीक होई गेई उ'न्नें गोड्डे दर्दां आस्तै दित्ती ओह् तेल लाया गोड्डें दर्दां बी ठीक होइयां ते उ'न्दे ना मतलब जेह्ड़े बी जोड़े न ओह् पूरे पीड़ां न ते ओह् ठीक होइयां ते फिर बस